بہت سارے عام چیلنجز اور مسائل ہیں جن کا لکھنؤ ضلع کے لوگ روزانہ سامنا کرتے ہیں یہ چیلنج اور مسائل اُن کی زندگی اور فلاح محبوب کو بہت طریقوں سے متأثر کرتے ہیں میں رہنماؤں سے مدد مانگتی ہوں کیوں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لڑکیوں کے لیے اور ہم عورتوں کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں خاص طور پر خواتین حضرات جو ہوتی ہیں وہ اکیلے شہروں میں نہیں نکل پاتی ہیں اُن کو کسی کا ساتھ رہنا بہت ضروری ہوتا ہے کیوں کہ یہاں پر جرائم اور فتنہ و فساد بہت زیادہ ہوتا ہے جس سے ہم خواتین کا بہت ڈر لگا رہتا ہے اور اِسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہمیں خطرہ لاحق ہوتا رہتا ہے اِن ساری چیزوں پر حکومت کو سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ لکھنؤ ضلع کا نام روشن ہو سکے اور وہ خواتین اپنے گھروں سے باہر نکلنا پسند نہیں کرتی ہیں وہ اپنے گھر سے نکل کر اپنی ضروریات کا کام کیا کرتی ہیں